राजस्थान राज्य स्वास्थ्य सेवा शेत्र में कोलोब्रेशन और कोर्डिनेशन में की कमें कमी की समस्या का जो समाधान है वह इस प्रकार से कर रहा है कि यहाँ पर अस्पतालों की संख्याओं में बढ़ोत्री की जा रही है और जो सरकारी अस्पतालों की में जो गुणवत्ता है उन में जो कमी है उनकी गुणवत्ताओं को बढ़ाया जा रहा है प्रत्येक ब्लॉक और उपज़िले में अच्छे अच्छे अस्पताल बनाए जा रहे हैं हर ज़िले में हर ब्लॉकों में अस्पताल बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर उनकी विशेष देखभाल भी की जा रही है और यहाँ पर कई मेडिकल कोलेज भी कई राज्यों में राज्यों में राजस्थान राज्य में कई मेडिकल कोलेज भी बनाए जा रहे हैं यहाँ पर कई शहरों के अंदर और सभी में यहाँ पर नए चिकित्सकों की भर्ती भी की जा रही है यहाँ पर जो और भी जो उन में जो कमियों में जो समाधान किया जा रहा है उन में ये भी है कि यहाँ पर की जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं हैं उन में उनकी आवश्यकताओं में उनकी सुविधाओं में बढ़ाया जा रहा है स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएँ बढ़ाई जा रही हैं और जिस में इस के अंदर का यहाँ पर साफ़ सफ़ाई का भी ध्यान दिया जा रहा है और इन के यहाँ पर कई पिछले दशक में जो और जो पहले मृत्युदर में काफ़ी गिरावट भी आई है दो हज़ार पाँच और पंद्रह दो हज़ार पंद्रह के बीच में जो एक हज़ार बच्चों का जो जन्म हुआ था उन में सत्तावन से ले कर अभी तक सैंतीस तक की ही मृत्यु हुई है और इस में मृत्युदर में भी काफ़ी गिरावट आई है और जहाँ पर महिलाओं के जो प्रसव की जो समस्याएँ हैं उस प्रसव के समस्याओं में भी उन में उनकी सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है और उनकी सुधा उन में काफ़ी सुधार किया जा रहा है स्वच्छता का और टीकाकरण भी किया जा रहा है और यहाँ पर राज्य के अंदर यहाँ पर कई जो इस्कीमें हैं जो चिकित्सा के जो इस्कीमें हैं उन में इस्कीम्स निकाली जा रही हैं जैसे यहाँ पर चिरंजीवी योजनाओं का जैसे चिरंजीवी योजनाएँ हैं यहाँ पर जो ग़रीब लोग हैं उनकी मदद की जा रही है इस चिरंजीवी इंश्योरेंस इस्कीम के ज़रिए यहाँ पर दस लाख का स्वास्थ्य बीमा निगम दिया जा रहा है सरकार की तरफ़ से और पाँच लाख का दुर्घटना बीमा निगम भी दिया जा रहा है तो इस प्रकार से उनकी जो कमियाँ हैं कोलोब्रेशन और कोर्डिनेशन की कमियों को उन में समाधान दिया जा रहा है और काफ़ी समस्याओं का समाधान निकाला भी जा रहा है